कमलाकांत देविदास रामदास श्रीकांत रामा अवधूत श्रीकांत श्रीकांत जालो श्याम उदय भीम शरत रोकोजीन डोमनीक साबास्थ्यांव रेमेथ रेमेडीस जुजे कमलाकांत